جی میرے پاس پہلے سے کلک کی گئی ایک پرانی تصویر کی ہارڈ کاپی موجود ہے لیکن وہ نئی ڈیجیٹل تصویر کے بقدر مختلف ہے اور اس پرانی تصویر سے میرا لگاؤ زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر سے اس پرانی تصویر سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں اور اس کے اندر آپ کو پرانے زمانے کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے ہرا بھرا چاروں طرف سر سبز و شاداب منظر اور وہ خوبصورت مناظر آپ کو بہت بہتر طریقے سے نظر آتے ہیں لیکن ڈیجیٹل تصویر وہ چیزیں آج کے دور میں نظر نہیں آتیں کیونکہ سر سبز و شادابی جو ہے وہ آج کے دور میں پہلے کے بہ نسبت بہت کم ہو گئی ہے اس کی وجہ آپ گلوبل وارمنگ کو مان سکتے ہیں یا انسان کے ایسے اقدامات جس کی بدولت ہماری جو قدرتی مناظر ہے اس کے اوپر ایسے اثرات پڑے ہیں کہ سر سبز و شادابی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ چیز میں نے اپنی پرانی اور ڈیجیٹل تصویر میں بہت بہتر طریقے سے محسوس کیا